म्हाका पावसाच्या दिसांनी खूब भोंवपाक आवडटा तें म्हणल्यार जून ते सप्टेंबर ह्या काळांत हो पावसाचो हंगाम प्रवासाक उणो हंगाम आसता आनी जायते प्रवासी टाळटात असो हंगाम पूण ह्या वेळार भारताक तशेंच गोंयांक भेट दिवपाक बरींच कारणां आसतात तातूंत लग्जऱ्यल हॉटेलांनी बचत आनी भारतांतल्या कांय विस्तारांनी सांगिल्ल्या उत्सवाचो अणभव घेवपाची संद हांगा आमी पावसाच्या हंगामांत गोंयाक भेट दिवपाचीं कांय कारणां सांगता एक म्हटल्यार लग्जरी रावपाची सुवात चड परवडटा पावसाचो हंगाम गोंयच्या पर्यटन उद्देगा खातीर उणो हंगाम आनी चड भेटीदाराक आकर्शीत करपा खातीर हॉटेलां चड करून वर्साच्या ह्या वेळार आपले दर कापतात प्रवाशांनी फकत गोंयच्या उमाळा खातीर भेट दिवपाचो वेळ थारावन व्हडलीशी बचत मेळूं येता मालमत्ता सांखळी आनी कांय अशीं हॉटेलां आसा ज्या ओल्या म्हयन्यांत चड परवडटा खर्च्याच्या खर्चाच्या पुर्णाकांत लग्जरी रावपाची वेवस्था करपाची इत्सा आशिल्ल्या अर्थ संकल्पांतल्या लोकां खातीर ही एक परिपूर्ण संद दुसरें कारण म्हळ्यार गर्दी चड पातळ आसता पावसाच्यात दिसांनी कांय भोंवंडेकारांची संख्या उणी जाता आनी भारतांतल्या तशेंच गोंयच्या कांय गोंयच्या जायत्या प्रतिकात्मक स्मारकांनी सदचे परस खूब उणें व्यस्तताय उरता वल्ड आमचे गोंयान कांय वा पळोवपा सारकी वॉटरफॉल आसता थंय खुबसो लोक पावसा दिसांनी सीन पळोवप सिनरी पळोवपा खातीर येता आनी जंय गर्दी पातळ आसता थंय रांकय खूब ल्हान आसता वर्साचे हेर वेळार सुखी आनी वाज भारतांतली भारतांतली भूंय प्रदुशां पावसाळ्यांत जिवी जाता वर्सुकी पावस आपल्या वांगडा रसाळ पांचव्या रंगाचो गालीचो हाडटा आनी देगणां देंडगना रग रंगीत राणटी फुलांची सजयता आनी तें पळोवपा खातीर तें पळोवपाचें म्हण एक तोखणाय करपा सारके एक भयंकर सुवात आसूं येता पाचवीचार पाचवीचार फावो त्या प्रमाणांत फोटोजिनीक नाशिल्लें जाल्यार पावसाचो हंगाम नाटकान भरिल्लें मळब आपल्या वांगडा हाडटा शितिजाचेर काळे मेघ दिसतात